किथे वञिणो आहे तव्हांखे साईं

अछा

जीअं भूल भुलैया थी वई मॉल वग़ैरह थी विया अम्बेडकर उधान थी वियो हा त जीअं ॿार ॿार अगरि हूंदा त बुद्धा पार्क वग़ैरह थी वियो हाथी पार्क थी वियो जेनेश्वर मिस्र पार्क थी वियो लूलू मॉल थी वियो इहे सभ ॾिसण जी नई नई शयूं आहिनि लखनऊ में त तव्हां के कहिड़ी गाॾी पसंदि कंदो कंहिंमें घुमणु पसंदि कंदो इनोवा तव्हांखे हा हा असां वटि ओल्ड मॉडल खों वठी न्यू मॉडल ताईं जी इनोवा आहे तव्हांखे केड़ी इनोवा खपे न न सभु बढ़िया आहे सभु तव्हांखे टनाटन मिलंदव हुन जो रेट सोरहं रुपया किलोमीटर अथव न न तव्हां जहिड़ी गाॾी वठंदव ओहिड़ो तव्हांखे रेट मिलंदो न तव्हां त मां वटि त तेरहं रुपए वारी गाॾी बि इनोवा अथव तव्हां चवंदव त मां न न साईं ईअं थोरी हा हा अछा हलो थोरो थोरो बहुत जेको गुंजाइश हूंदो करे वठंदासीं ॾिसी वठंदासीं तव्हां परेशान न थियो तव्हां ॿुधायो कीअं बुकिंग करणी आहे कॾहिं तव्हांखे घुमिणो आहे अछा अछा

अछा अछा न न बिल्कुलु अम्बेडकर पार्क त ज़रूरी आहे हा हा अम्बेड बिल्कुलु बिल्कुलु न न तव्हांखे ड्राइवर नम्बर हिक जो मां ॾींदोमांव तव्हांखे कोई बि दिक़त परेशानी न थींदव बढियां ड्राइवर बढियां गाॾी तॾहिं त मां तव्हांखे ओहिड़ा रेट ॿुधायां न की तव्हांखे कंहिं तरीक़े जी कोई दिक़त न थिए मां इन लाइ साईं तव्हांखे रेट तव्हांखे पहिरियों ई अहिड़ा ॿुधायां की तव्हांखे चवणो न पए वरी बि मां ॾिसी वठंदुमि जेकी गुंजाइश थी सघंदी तव्हां लाइ करे रखंदासीं हा सुबुहु तव्हां अठ वजे ॿुधायो सत वजे ॿुधायो नव वजे ॿुधायो हा हा पहिरियों त तव्हांखे कंहिं मंदरु वञिणो आहे न मनकामेश्वर मंदरु

अरे कम सां कम टे टे ॾींहं त कम सां कम आराम आं घुमी था सघो हा हा कम सां कम टे ॾींहं घुमो त तव्हां लखनऊ ठीक सां घुमी सघंदो छोकी अम्बेडकर जंहिं हिसाब सां तव्हां ॿुधायो था अम्बेडकर पार्क में तव्हांजे ॿारनि खे रील वील ठाहिणी आहे त अधु ॾींहं त उहो ई खणी हलो अम्बेडकर पार्क जो उते एतिरो टाइम अधु ॾींहुं लॻी वेंदो आहे बाक़ी मंदरु वंदिर वेंदो अधु ॾींहुं उन मे बाक़ी कई ॿियूं बि घुमण जूं शयूं तव त टे ॾींअं रखी हलो तव्हां सां बढ़ियां सां घुमी वठंदो लखनऊ जो टूर हाणे तव्हां काल्ह काल्ह जीअं मंदर थी वठो सुबुह जो औरि ॾींहं को पोइ वरी जेको आहे चईं पंज बजे खों पोइ वरी अम्बेडकर पार्क हलो अम्बेडकर पार्क जो मज़ो वठो हुते जे रीलां वीलां ठाहियो ॿारनि खे मौज मस्ती कवायो हुते ई वरी मां तव्हांखे अॻितो जी प्लानिंग बि ॿुधाईंदोमांव जीअं तव्हां जनेश्वर पार्क चओ पिया नेक्स्ट डे वरी असां उहो सुबुह जो पहिरियों हलंदासीं पुनेश्वर मंदरु हुते तव्हांखे दर्शन कराईंदासीं वरी हुते चौक में ई जेको आहे भूल भुलैया पवंदी आहे हाथी पार्क बुद्धा पार्क पवंदा आहिनि ॿारनि जे घुमण लाइ वरी शाम खां पोइ असां जनेश्वर मिश्र पार्क अची सघंदा आहियूं हुते घुमी था सघो वरी वरी टे ॾींहं तव्हांजो जेको आहे मार्केट थी वई यां मॉल सुठा आहिनि लूलू मॉल पलाशीयो मॉल उहो घुमी था सघो त टिनि ॾींहनि जे टूर में तव्हांखे लखनऊ पूरी तरीक़े सां घुमी करे मौज वठी था सघो ॿुधायों ॿुधायों साईं के हा नेमीशारण कयो दर्शन उहो थोरो लखनऊ खां थोरो सो डिस्टंस आहे लंबो उहो सीतापुर लखनऊ जे विच में पवंदो आहे तव्हां लखनऊ घुमण जी ॻाल्हि चई त इन लाइ मां तव्हांखे उहो न ॿुधायो न न बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां हिकु ॾींहुं पोइ उहो बि खणी हलो पोइ त तव्हां चारि ॾींहं आराम सां घुमी था सघो लखनऊ हा त हूअं बि करे सघंदा आहियो अगरि मॉल मार्केट जी तव्हांखे न नीड हुजे त तव्हां पोइ उन टे ॾींहनि में नेमीशारण जो दर्शन करे था सघो मंदर जो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु उहो थी थो सघे हा हा ठीकु आहे हा हा अठ बजे तव्हांखे गाॾी औरि बढ़ियां ड्राइवर सां गॾु तव्हां तयारी रखिजो पंहिंजी अठ बजे तव्हां वटि गाॾी ड्राइवर बीह रहंदव तव्हां पंहिंजी एड्रस वग़ैरह सभु मूंखे वॉटसप ते मोकिले रखिजो लोकेशन वग़ैरह ड्राइवर तव्हां वटि मौजूद थी वेंदो जय झूलेलाल